دہلی کے ثقافات کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دہلی کے جو ہینڈ ورک ہیں یا لیدر ورک ہیں یا پروڈکٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار چھوٹے چھوٹے فیکٹریوز میں بن رہے ہیں اور اس کا یہاں پر ان کو پورا مول بھی نہیں مل رہا ہے اور اس کو لے کے بڑے کاروباری جو ہیں وہ ان سے سستے داموں میں خرید لیتے ہیں اور پھر اسے دوسرے ملکوں میں لے جا کے دوسرے علاقوں میں لے جا کے ایک برینڈ نیم لگا کے اس کو ہزاروں لاکھوں میں بیچ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تو وہ تو دہلی کے ان میں تو یہ آ رہا ہے کہ دہلی کے پروڈکٹ ہیں ہاں دہلی سے لیکن جس نے بنائے ہیں اس کا اس میں کہیں نام نہیں ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ ہو رہا ہے جنہوں نے اس کو خریدا اور میڈ ان انڈیا کا نام دیا میڈ ان انڈیا کا نام دے کے بیچا ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان جو جن لوگوں کو بنایا اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے اور دوسرے لوگ دوسرے ملکوں میں یہ ہے جو وہ بنا رہے ہیں تو ان کو اس کا فائدہ وہیں کے وہیں مل رہا ہے یہاں پر اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے یہاں کا فائدہ بڑے بڑے کاروباری اٹھا رہے ہیں